हाँ सर नमस्ते सर हाँ हाँ

अरे सर तो हम लोग मिडिल क्लास के टीचर वो हैं हम लोग कहाँ से इतना पैसा देंगे बताइए आपका इस्कूल का फीस इतना महंगा है पच्चीस सौ रुपये देंगे और प्लस बच्चे को इतना दूर बच्चों को ले जाना रिस्क है सर आप बताइए ये कैसे होगा सर ये

अरे सर तो इतना महँगा मत लीजिए पच्चीस सौ रुपये बहुत ज्यादा ले रहे हैं बच्चों से सभी बच्चों से ले रहे हैं बताइए हम हम लोग देने के लायक नहीं हैं उस बस बच्चे को आपके इस्कूल में पढ़ा रहे हैं वही काफी है सर कुछ कर उसमें कंसेसन कर दीजिए उतना पैसा मत लीजिए हम लोगों से ठीक है सर लेकिन फिर भी देख लीजिएगा कुछ कंसेसन हो जाए और देख लीजिए लंबा टूर जाना है बच्चों को कहीं प्राब्लम ना हो आने जाने में इसलिए थोड़ा देख लीजिए सभी बच्चे जा रहे हैं गार्जियन में टीचर वाँह टीचर लोग ध्यान देंगे कि नहीं नहीं छोटे छोटे बच्चे हैं प्राब्लम हो सकती है सारी इसलिए हम बोल रहे हैं कि देख लीजिए अगर जाना चाहते हैं तो थोड़ा कंसेसन भी कर दीजिए और बच्चों का ध्यान रखिए तब ले जाइए नहीं तो बड़ा दिक्कत होगा सर एक ही बच्चा हमारा है ठीक है सर देख लीजिए आपके कहने पर लेकिन कुछ फीस में कंसेसन कर दीजिए और बच्चों का खान पान का और पानी का ध्यान दीजिए क्योंकि लंबा रूट जा रा है बच्चों को दिक्कत हो सकती है रास्ते में बच्चे कब सोते हैं कब खाएँगे कब पिऍंगे उनके नाश्ते और सब कुछ व्यवस्था आप लोग किए रहिए इसलिए हम चाहते हैं कि थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा इसलिए क्योंकि इसमें बहुत गरीब बच्चों के छात्र अरे यहाँ छात्र पढ़ते हैं जो कि उनके अभिवाहक इतना पैसा देने के लिए सक्षम नहीं हैं इसलिए थोड़ा सा अगर जो पच्चीस सौ उसमें थोड़ा कंसेसन कर लीजिए आप